पावलो पेद्रू फिलीप झुझे लॉरन्स एथनी इमेान्युअल फ्रांसीस डॉमिनीक आगोस्टीन आल्बर्ट आल्वारो रिचर्ड वक्ट राकेल इजाबेल मेरी त्रेजा एना कार्मेलीन रिचर्ड जॉश जेसन आयवन